हींअर मां दीवाली ते फस्ट क्राए मां ॿारनि जा कपिड़ा घुराया हुआ हू अहिड़ो न अहिड़ो प्रॉडक्ट आहे जेको हिन खे मु मूंखे विडियो में ॾेखारियो हुओ ऐं पोइ धोइण खां पोइ बि जहिड़ो प्रॉडक्ट आहे अहिड़ो ई अहिड़ो आहे ऐं ऐं अलाही न मां फस्ट क्राए जे कपिड़नि मां अलाही ख़ुशि आहियां